सुपौलमे जे छै से सड़क सभ बहुत बढ़िऑं बनल छै गली गलीमे जे छै से बढ़िऑं भऽ गेलै हँ बहुत इसकुल कॉलेज बहुत नीक छै सुपौलके सुपौलमे जे छै से एको रति गन्दगी नहि रहै छै साफ सफाई रहै छै एकदम बढ़िऑं भय गेलै चमकि गेलैया सुपौल सुपौल जिला नामी गामी भय गेलै बहुत बढ़िऑं रहै छै सुपौल जिला अथी बिजली जे रहै छै दिन राति चौबीस घण्टा रहै छै कखनो नहि लाइन कटै छै से सहरसा सॅं सुन्दर भऽ गेलैया जे ओतऽ जुस सभ जे पियै छै से बिजलिये पर बनै छै बेलक जुस तऽ समतोलाके जुस सभ चीज छै खाली बिजली पर पिबै छै आ बनबै छै ततबा सुन्दर भऽ गेलैया सुपौल जिला जे बड़का बड़का इसकुल सभ बनि गेलै कॉलेज सभ बनि गेलैया से सुन्दर लागै छै जे सुपौल जिला बहुत बहुत नीक लागै छै सुपौल जिला देखैमे रहैमे बहुत नीक लागै छै सभ चीजके जे छै से सुपौलमे सुविधा भऽ गेलै हँ ट्रेन जे छै से लगमे छै सुपौलमे जे सुपौले जाए लए पड़ै छै ट्रेन चढ़ै लए बस चढ़ै लए जाय पड़ै छै सुपौले ट्रेन चढ़ै लए जाए पड़ै छै सुपौले सुपौल जिला जे छै से बहुत नीक बनि गेलै हँ आ बहुत नीक जे छै से ओतऽ बाजार लागल छै दोकान लागल छै से इसकुल खुलल छै कॉलेज खुलल छै बहुत सुन्दर लागै छै